हा मैम मूंखे आहे न खातो खोलाइणो आहे हिन बैंक जो नालो जाम ॿुधो आहे त हा हिन बैंक जो मां नालो ॿुधो आहे हिन जे करे मां खातो खोलाइण आईं आहियां तव्हां वटि हुन लाइ मां चयो हा हा त हुन लाइ मूंखे छा छा डॉक्युमेंट खपंदा हम्म

हा ऐं हुननि जो फो हा ऐं हुननि जो फ़ोटो बि खपंदा छा ॿ पासपोट साइज़ जा फ़ोटो हा हा हा

इअं हा हुन में घणो व्याज मिलंदो हुन में घणो व्याज मिलंदो

इअं त हुन में फ़ोम वोम हुन में फ़ोम वोम कुझु भरिणो पवंदो आहे छा हा

हा हा हम्म हा हा ऐं हुन में ममी ममीअ जो भाउ जो कुझु खपंदो छा

ऐं गेरेजिन में मुंहिंजे ममी ऐं भाउ जो बि अकाउंट आहे हुन में ई हुन ई हिन में हिन जे करे ई मां खोलाइण थी चाहियां के ॿिन्हिनि जो भई हिकु हंध ई थी विंदो नी त असांखे वांदो न ईंदो आहे हिन जे करे बाक़ी मां खातो पहिरों भेरो थी खोलाइणु चाहियां ऐं सेविंग सेवि सेविंग अकाउंट सुठो आहे न मां चवां थी सेविंग अकाउंट ई खोलायां हा हा आहिनि आहिनि मिनिमम घणो बैलेंस हुजणु खपे हिन बैंक में हा हा घणनि खां हिक हज़ार रुपए खां हिक हज़ार खां घटि न हुजे इहो न त पोइ खां घटि में घटि असांखे हिक हज़ार खपे न हा हा हा हा धन्यवादु हा न हा हा ज थैंक्यू